आमचे एरिये भितर रिटेल होलसेल मार्केट आसा म्हणटा ते एक विशाल मेगामार्ट आनी हालींच ओपन जालां तें रिलायन्स स्मार्ट बाजार प्लस मागीर जे वी शेट्टी सुपर स्टोर्स आनी आमचे गोंयचे सरकाराचे वतीन आतां गोवा बागायदार जें वास्को आसा कडधान्याचे भाव ह्या दिसांनी खुबूच वाडल्यात इवन भाजी सुद्दां खूब म्हारग जाल्या मातसो अवेळी पावस पडलो की भाजीवाले सगळ्यांत म्हणटात पावसा भितर सगळी भाजयेची नासाडी जाली आनी मार्केटान एवेलेबल आसले जाल्या सुद्दां भाजयेचे दर वाडयतात आतां कांदोच पयात तुमी वीस रुपया तीस रुपया पयलू मेळटालो कांदो आयज ताचो भाव सत्तर रुपया किलो जाला कसलीय भाजी घेयात शंबर रुपया अंयशीं रुपया कील जाला सादी कोथमीर घेवपाक गेले जाल्यार ती पन्नास रुपया एक चुडी पयलू जी आमकां धा रुपयान मेळटाली चुडी ती आयज पन्नास रुपया चुडी जाल्या लिंबूचें दर जाल्यार सांगत ना मातशी गरमी वाडली की लिंबू कमी जाले म्हणटा बाजारांत आनी तो पांच रुपयाचो लिंबू धा रुपयान सुद्दां विकतात रिटेल मार्केटान आमी जर तर केन्नाय गेल्यार मार्टान गेले जाल्यार म्हाका अशें दिसता की थंय तुमकां दर मातसो कमी मेळटलो एक रुपया कमी मेळटलो जे आमचे लोकल किराणा दुकान आहा तेज्या पेक्षा पूण तेजी कॉलिटी मातशी कमी आसता हांयेंन पयल्या तेजी दाळ ही सारकी पॉलिश्ड आसता एकदम जी जिविता खातीर म्हाका जाल्यार दिसता बरें न्हू जी चड पॉलिश्ड आसता ती तशेंच तांदूळ सुद्दां तितले बरे कॉलिटीचे अशे मेळना बागायदारान समज गेलो जाल्यार ते बरे पद्दतीचे तांदूळ बरे कॉलेटीचे तांदूळ आमकां कमी दरान मेळटा ऑफ